हैलो सरपंच जी नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ में अड़ेओ इक कम्म हा थुआढ़े नै बड़ा जरूरी हा पुच्छना हा कि कोई फंड बगैरा न ना आए दा है अड़ेओ तुस दिक्खी सकने हून दिक्खो आं किन्नी गर्मी होन आह्ली ऐ आं ते निक्के निक्के बच्चे इं'दे इ'नें स्कूलै जाना पौंदा ते बड़ी दू बड़ी दूर ऐ इत्थूं स्कूल गै ते सोच्चा'रदी कुतै इक स्कूल बनाई लैच्चे

हां दिक्खनी किश करनी भलां

हा सोच्चै दी ही कि बच्चें दा भला होई जंदा ते ठीक ऐ नेईं बा दिक्खी लैन्नी मिली लैन्नी निं मीटिंग करी लैन्नी इक हां उ'नें ई केह् ऐ उ'नें ई थोह्ड़ी पता चलदा कि बच्चे किन्नी प्राब्लम च होंदे

हां नेईं होग तां भी अस आपूं गै कुतै पैसे सारे किट्ठै करी कुरियै बनाह्चै स्कूल नेईं ते

हां गलान्नी आं सारें ई भला मत करी गै छोड़न मदद स्कूल आस्तै दिक्खो सारां दा भला होई जाना एह्दे च हां हां

हां नां सारें जनें दिंदे ता बनी जंदा इक स्कूल ते सारें लोकें गी मजा ऐ ते कन्नै जेह्के पढ़े लिखे खज्जल होआ दे ते उ'नें ई बी नौकरियां हां हां करने निं कोशिश हां होर ठीक ऐ